گوتم بدھ نگر میں الگ الگ طرح کے کام ہوتے ہیں جو ایک پیڑھی سے آگے پیڑھی تک چلتی آ رہی ہے اور اب تک چلتی آ رہی ہے جیسے ہاتھوں کا کام اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ وہ ہوتا ہے ہاتھوں کا کام تو ہو گیا وہ اور برتن بنتے ہیں یا کرافٹ کچھ بھی بنتا ہے ماڈرن ٹوائز بھی بنتے ہیں وہاں پہ گلاس بھی بنتے ہیں کچھ بھی بنتا ہے وہاں پہ اور وہ جو ہے بہت اچھے شہر ہے وہاں سارے کام ہوتے ہیں بہت اچھی طریقے سے وہ ایک پیڑھی سے دوسرے پیڑھی تک وہ کام چلتا ہی رہتا ہے اور اب تک چلتا آ رہا ہے